मैथिली भाषा आ संस्कृतिके हमरा सबके गाँवमे अखन बहुते चलैया हमहुँसब मैथिली भाषा बजै छी हमरा सबके नीमनो बहुते लगैया मैथिली भाषा आओर हमसब अनेको जगह जाइत छी आओर मैथिली भाषा बजै छी हुनको आर के नीक लगै छनि आओर हमरा आर के तरफ अबै छथि सिखै के लेल की अहाँ सब केना बजै छियै आओर हमरा सब के मैथिली भाषा मे एकदम मिठास भरल रहल अछि जे सुनइयोमे बात सब नीक लगैया आओर लोको आर कहैया कि हाँ ई सब लगैया मिथिलाञ्चल के छियै मिथिला के लोग छियै जे एत्ते सुन्दर भाषा बजै छै मिठास भरल जे एक बेर लोग सुनतै तऽ कहतै हॅं ई मिथिला के बच्चा छै मिथिलाञ्चल सॅं आयल छै आओर हिनका सब के मिथिला मे मतलब मिथिला मे बहुते नीक सब भाषा मिथिला के पहचाने छै की मिथिला भाषा मिथिलाञ्चल मे रहलहुॅं आओर मैथिली भाषा नहि बाजलहुॅं तऽ ई कोन भेल ताहि दुआरे हमरा सब के मिथिला भाषा अइ हमरासब के